میرے سفر میں کئی اہم کامیابیوں کے مواقع آئے ہیں جن پر میں فخر کرتا ہوں ایک مخصوص کامیابی جو میرے لیے خصوصی اہمیت رکھتی ہے میری خود کی ای کامرس کاروبار کی بنیاد رکھنا ہے صفر سے شروع کر کے ایک کامیاب منصوبے کا انتظام کرنا ایک بڑا لطف اندوز کام ہے اور اس کو ایک کامیاب کاروبار میں تبدیل کرنا بھی انتہائی محنت اور لگن کا کام ہے اس عمل نے مجھے کاروبار ثابت قدمی اور توسیع پذیری میں قیمتی سبق سکھایا ہے میرے فنڈ ریزر میں میری شرکت پر فخر کرتا ہوں جہاں ہم ایک مقامی جانوروں کے گھر کو حمایت فراہم کرنے کے لیے رقم جمع کی جانور بھی انسان کے دوست ہوتے ہیں اور یہ سوچ کر کہ ان کی زندگی بچانے میں میرا بھی کردار ہے مجھے بڑی کامیابی اور فخر کا احساس ہوتا ہے